जेके माण्हू थाणे डिस्ट्रिक्ट में रहनि था हुननि खे रोज़ु ट्रेवल थो करिणो पए उल्हास स्टेशन खां छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ताईं त अगरि मुंबई जी ॻाल्हि खणंदा त तव्हां हुते ॾिसंदा त माण्हू घणाई आहिनि त जेके जॉब कंदा आहिनि जेके रेल खां सवारी कंदा आहिनि त रेल सां सवारी करण सां माण्हुनि जे अंदरि घणियूं ॾुखियाइयूं थियूं पैदा थियनि त अगरि असां थाणे डिस्ट्रिक में रहूं था ऐं बॉम्बे ताईं वञिणो पये थो त असां खे ट्रैन जे द्वारां ई वञिणो थो पए छो जो अगरि असां कैब कंदासीं त उहा असांखे घणी महांगी पई वेंदी त मुंहिंजे चवण जे अनूसारु मुंहिंजे सोचण जे अनूसारु त असां खे ट्रेन जूं जेके संख्याऊं आहिनि उहे वाधाइणु खपनि जीअं त असां खे मुसीबतूं फेस न करिणियूं पवनि